आं माखासे मिन्थिनाय फालांगिफ्रा जाहैबाय बेराफारसे न'खर सोलिनो थाखाय अमा फालांगि मावो आरो खायफाया दाउ फालांगि मावो आरो खायफाया मैगं फालांगि मावो आरो खायफाया जाहैबाय मैगं थायगं फाननानै फालांगि मावो जायफ्रा फालांगिआ गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय बायदि जों थोजासे हायो बे फालांगिखौनो मावनो जायहा फालांगि गिदिरफ्रा जाहैबाय बिजिनेस हलडारफोरा जाहैबाय फालांगिआ दखानफोर जेरेखम हार्डवेर दखानफोर आरो फिसा फालांगिफ्रा जाहैबाय माखासे

न'खर सालायनो गावनि थोजासे नङाब्लाबो संसार जानायखौ बारहोनो थाखाय फालांगि मावो

खायफाया दाउ फालांगि मावनानै गावनि नांगौफोरबायदि जथेसथ' न' बां सोरजिनानै गथ' गथायफोरखौबो खांनानै फेदेरनो हायो बेखिनि आरो